بہار میں کاروبار کی ترقی اور توسیع کے لیے ایک منظم نقطہ نظر درکار ہے سب سے پہلے مارکیٹ کی باریکیوں کا مطالعہ کریں اور ترقی امکانات کو پہچانیں ایک واضح وژن اور قابل پیمائش اہداف کے ساتھ ایک مفصل کاروباری منصوبہ بن ایک ہنر مند اور پرعزم ٹیم تیار کریں جو آپ کے منصوبوں کو عملی جامع پہنا سکے کارکردگی بڑھانے کے لیے جدید ٹیکنالوجی کو اپنائیں اپنے مالیات کا دانش مندی سے انتظام کریں اور اخراجات پر نظر رکھیں حکومت کی طرف سے پیش کردہ مختلف اسکیموں اور مدد سے فائدہ اٹھائیں بدلتے ہوئے منظر نامے کے مطابق اپنی حکمت عملی میں لچک رکھیں مقامی کاروباری اداروں کے ساتھ مضبوط رابطہ استوار کریں نئے خیالات اور طریقوں کو خوش آمدید کہیں اپنی صنعت اور مارکیٹ کے بارے میں مسلسل معلومات حاصل کرتے رہیں کم سے کم رکاوٹوں والے راستے پر چلیں بین الاقوامی تعاون اور مواقع کو بھی مد نظر رکھے ایک متحرک اور انداز اپنائیں